हैलो नमस्ते भइया साढ़े यरो फॉरेन दे आवा दे थोह्ड़े गेस्ट कोई दस्स पंद्रहां बंदे न उनें लैना होटल थुआढ़ा किराये उप्पर किन्ना किराया केह् स्हाब बारहां आं ओह् फोटो बी मंगवाने गै पौने तुसें गै बड़ा मैहंगा रक्खे दा अस अग्गें बी थुआढ़े कशा इन्ने दोआनै कमरे लोग साढरें गेस्टें कशा ते भी बी मैहंगा ला दे तुस हैलो चलो ठीक ऐ भी लेई लैने आं भी करी लैओ ठीक ऐ ठीक ऐ भी खरी खरी ठीक